معزز کی ٹیم میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اپنی بکنگ منسوخ کرنے کی درخواست کرنی پڑ رہی ہے مجھے ایک غیرمتوقع خاندانی ذمہ داری پیش آ گئی ہے جس کے باعث میں فلم کی رات میں شرکت نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ میرے پڑوسی کا طبیعت خراب ہو گیا اور اس کو اسپتال لے جانا پڑا تو پہلے میں نوکڑھ لایا تو وہاں کے ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا پھر میں وہاں سے لکھنؤ لے کے آیا تو وہاں کے بھی ڈاکٹرس نے سب لوگ جواب دے دیے پھر میں ممبئی لے گیا ٹاٹا میں تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کی اور ان کی ٹرنٹمنٹ شروع کی اس لیے میں ایک بکنگ کینسل کرنا چاہتا ہوں میری بکنگ کی تفصیلات درج ذیل ہیں فلم کا نام آوارہ پن بکنگ پلیٹفارم بکنگ پلیٹفارم آن لائن ٹکٹس بکنگ حوالہ نمبر ایک چار سات دو پانچ آٹھ جیرو براہِ کرم میری بکنگ کو فوری طور پر منسوخ کرنے میں میری مدد کریں آپ کی تعاون کا بہت شکریہ